میرا نام محمد علیم ہے میں سن انّیس سو ننانوے میں ضلع بھاگل پور بہار انڈیا میں پیدا ہوا ہوں میرے والد کا نام محمد کلیم الدین ہے میرے والد ایک کسان ہیں انہوں نے بچے سے ہی میری اچھی ایک پرورش کی ہے انہوں نے آٹھ سال کی عمر میں مجھے مدرسے میں داخلہ دلایا اور میں نے بارہ سال کی ایج عمر میں میں نے حافظ حفظ قرآن کیا پھر اس کے بعد بارہ سال سے کے بعد بارہ سال سے انیس سال کی ایج تک میں نے عالمیت کی تعلیم حاصل کی سات سال میں نے مدرسے میں عالمیت کی تعلیم حاصل کی پھر دو ہزار انیس میں مدرسے کی تعلیم کو ختم کرنے کے بعد میں نے یونیورسٹی کا رخ کیا چونکہ اس ٹائم دو ہزار انیس میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا اس کی وجہ سے میں اپنی تعلیم آن لائن ہی گھر پہ جاری رکھا پھر اب الحمد للہ اللہ کے اللہ کے کرم سے میں اب فی الحال یونیورسٹی میں بی اے انگلش آنرس کر رہا ہوں اور ان شاء اللہ امید ہے کہ میرا میں مستقبل میں کچھ اچھا کروں گا اور میری میری جو تمنا ہے میرا جو ڈریم ہے کہ میں فیوچر میں ایک آئی اے ایس آئی پی ایس بنوں